अॻें हफ़्ते मां एमाज़ॉन तां लिपस्टिक जो जोड़ो घुरायो हुओ उनमें ॾह लिपस्टिकियूं हुयूं अठ कलर त ॾाढा सुठा निकिता हुआ उन्हनि जो मवादु बि सुठो हुओ पर जेकी ॿ लिपिस्टिकियूं हुयूं न उन्हनि जा कलर ॾाढा गहरा हुआ जॾहिं मां उन्हनि जो फ़ोटो ॾिठो हुओ न त मूंखे ॾाढा वणनि पिया पर साम्हूं अचण वक़्ति न आया न त उन्हनि जो कलर ॾाढो गहरो बि हुओ इनजे करे मां उहे लिपिस्टिक लॻाए न सघियमि ऐं मुंहिंजा पैसा बि फिज़ूल विया ऐं बरसाति जे करे उनजी जेका डिलीवरी हुई न ऐं उनजी डिलीवरी बि ॾाढी देर सां आई ऐं मूंखे टाईम ते बि इहे शयूं पहुची न सघियूं